पुरान गीत आओर आजकलके गीतमे बहुत अन्तर छै पुरान गीतमे पुरान गीतके हरेक लाइनके अलग ही महत्त्व हलै अलग ही अलग ही मीनिंग निकलै छै आजकलके आज आजुके गीतमे तो अश्लीलता बहुत जादा ही छै जादा रहै छै जकरा कारणसँ जेकरा कारणसँ जकरा कारण जकरा कारणसँ अश्लीलता अश्लीलता फैलय छै आओर पुरान गीत पुरान गीतके जइसन तऽ आजुके गीत नहि हो पाबय छै पुरान गीत पुरान पुरान गीतके बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध सब गायक हलै अल्का याग्निक कुमार शानू लता मंगेशकर ओ बीसवी सदी सबके गायक सबके तऽ बात ही कुछ आओर हलै जे जे एकरा सबके कारण हमर भारत देशके भी नाम बहुत रौशन होलै अल्का याग्निक सब लता मंगेशकर ई सबके बहुत ऑस्कर अवार्ड भी मिललो छै गायकीके गायकीके स्थान पे ई सब देशके बहुत नाम रौशन केलकै आओर आजकल आजुके गीतमे तऽ किछु नहि एक ही एक ही गीत करिके एक ही गीतके रीमिक्स करिके न्यू वर्जन करिके चलाय दए छै आओर एकरामे अश्लीलता भी बहुत होइत छै आजुके गीतमे आओर आजुके गीतमे